अगर डिस्टिक रियासी बिच गल्ल करचै तां इत्थै बड़ी सारी जेह्कियां फसलांं लोक लांदे न इत्थै जादातर मतलब बाड़ियां दे लोग जेह्का जादा कम्म अपने बाड़िये उप्पर करदे बड़ियां फसलां लांदे किश लोक कनकां रांह्दे मक्कां रांह्दे चरी बाजरा लांदे रांह्दे अदे धान बी लांदे न थोह्ड़ी जगह् ऐ ओह्दे कन्नै जेह्के गोदरा होंदा गोदरा बी रांह्दे कनक रांह्दे लोक भी पैह्ले छे म्हीनें जेह्की कनक रौंह्दी फ्ही नोआड़े बाद भी मक्का रांह्दे कनका दे बेल्लै बाड़ी मतलब दिक्खनी बाड़ी बत्तर होऐ तां रांह्दे ते जेकर घट्ट किश ओह् मालै ई बड्ढियै सुट्टदे अदे किश जेह्के जेह्के बड्ढदे गांह्दे ते गाहियै भी उसी बड्ढदे ई नोआढ़ै बाद गांह्दे ते गाहियै भी दाने जेहके होंदे तो खाने च कम्म नुआढ़ा चा फिर किश भोऽ जेह्का किश ओह् होंदा दाने कुसै क्या तां हून बाढ़े कुसै बेचने तां भी ओह् जेह्के लोकें ई बेचुड़दे भी बाकी किश लोग होंदे उनें छड़े अपने टब्बर आस्तै उनें अपने घरें आस्तै लाए दे उंदे कश जिन्नी जगह् होग भी उन्नी कश ओह् अपने घरे घरे आस्तै लाए दे होंदे बड़े सारे लोक होंदे इयां बाह्र बेचने इतै बी लांदे न किश लोक जेह्के और अज्ज कल जेह्के मक्का रांह्दे न मक्कां बी बेचदे न किश लोग सैल्लियां मक्कां भुन्नियै बेचदे भुन्नियै जादा मक्कां बेचदे लोक जेह्के भुन्नें दे मक्क खाना जेह्की जादा पसंद करदे न नोआढ़ै आस्तै लोक मक्कां बेचदे अज्ज कल केह् करदे एह् ते चलो सारे घर लांदे न लेकिन अज्ज कल लोक ओह् जादा फसलां लांदे केह् आखदे बाह्र लोकें हमेशां पैसे भी थ्होंदे जियां नोआढ़े बेच अदे कोई फुल्ल ला दे ओ फुल्ल बिकदे जियां एह्दे कन्नै फुल्ल बिका दे ते कन्नै होर कि होर होइया दाली होइ आं किश कोई फरूट फल होई आ जां कोई सब्जियां होइ आ दालीे बी लोक अपने घरें लाइयै बेचदे अदे जेह्के ताजी जेह्कियां सब्जियां होंदियां ताजी सब्जी खाना पसंद करदे लोग बड़े लोग न जियां छड़ियां सब्जियां राही दियां रौंह्दियां कुसै गोभी राही दी होंदी भी साग सब्जी जेह्कियां गड्डियां भी ओह् गड्डियां भरी भरी बेचदे न एद् गड्डियां भरी भरी ओह् बाह्र मंडी भेजदे न अदे भी होंदी ऐ ते एह् पानी एह् सारा सिस्टम पैसे थ्होंदे न भी असां जेह्के जेह्के लोग जादा करन ओह् कनकां बी आखदे की मतलब देसी चौल होई जान देसी लोग बड़े सोचदे की देसी चौल थ्होई जान लोह्ड़ी उप्पर उंदी मांग होंदी कि देसी चौल अदे किश लोक जेह्के ओह् कनक राह्नीं बाह्नीं मक्कां राह्दें बाह्ंदे भी उस दा बी बेचदे

मक्कां लगदियां ते भी सितंबर अक्तूबर बिच अदे मक्कां कनक नोआढ़े बाद मक्कां बढ़ोई जंदियां भी नोआढ़ै बाद इक म्हीना बाड़ी खाली रौंह्दी नबम्बर दिसम्बर म्हीनै कनक रढ़दी भी जनवरी जनवरी बिच फरवरी बिच जेइयै बड्ढने आं दे मौसम होंदे कनक दे मक्कां दे दाने भी दाली बी लगदियां जेल्लै जनवरी मार्च म्हीना होंदा उस लै केह् आखदे दालीं बी रांह्दे मांह् रांह्दे बीऽ लांदे एह् सारी जेह्कियां न